अॼकल्ह बाइकिंग जी दुनिया में सभिनी खां वधीक जेको ट्रेंड हली रहियो आहे उहो बुलेट जो हली रहियो आहे ऐं असांखे बुलेट बि अॻियां पहाड़ी इलाइक़नि में खणी वञण में काफ़ी मजो ईंदो आहे ऐं उनमें अॻियां असांखे कॾहिं बि तकलीफ़ न थींदी आहे ऐं असां काफ़ी उनमें उत्साहितु थींदा आहियूं ऐं हीअ अॼकल्ह जा जेके नौजवान यंगस्टार छोकिरा बि बाइकिंग जी दुनिया में बुलेट जो उपयोगु करे रहियां आहिनि